ہیلو

وعلیکم السلام جی میں محم صر وفراز بول رہا ہوں میں پٹنہ سے کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں ارھیا گھومنے کے لیے مجھے آپ کی جو ہے ٹریول ایجنسی کے بارے میں پتہ چلا اچھا اچھا یہ سیون سیٹر جو ہے کار بک کرنی تھی اریا پوری گھومنے کے لیے جی چاہیے تھا لیکن یہ کہ جو کار ہے اس کا جو اس کی ریٹ کے بارے میں بتا دی اس کی قیمت کتنی ہے کرایہ وغیرہ ہاں اریا میں گھومیں گے اب آپ بتائیں گگر اریا میں سب سے اچھی جگہ کہاں ہے وہاں گھومنا چاہتے ہیں ہم لوگ اچھا

جی پھر اچھا اچھا اچھا اچھا اور کسی پہاڑی کا بھی نام سنے تھے اچھا سر ہم پورے عرویا گھومنا چاہیں تو کتنے دن لگیں گے گندہ سا

اچھا ا تو مجھے مجھے ہوٹل بھیچ چاہیے اس طرح کا تھوڑا انتظام کر دیتےمیری رہنمائی کر دیتے اچھا اچھا اچھا ہم پانچ چھ دوست ہیں

جی جی جی جی جی جی ہاں اسی کی ضرورت ہے جی جی جی جی جی ہاں تو یہ آپ ہم کوچھ پھر گھما دے سل ہم لوگ بس ہم لوگ کچھ ہی دن میں آئیں گے بلکہ آ چکے ہیں ہم لوگ ادھر کہیں اور آئے تھے تو پتہ چلا کہ بہار میں جو ہے ارریا مشہور جگہ ہے نے سجا ابار گھوم لیا جائے تو کسی سے پتہ چلا کہ ٹریول لیے کا آپ ہی کے یہ ہے گاڑیوں واڑوں میں گھماتے ہیں میں نے آپ سے کانٹیکٹ کے جی بالکل نوٹ کر لیجیے اور مجھے آپ نام محمد سرفراز ہے میں بھی آپ کا نمبر سیو کر لیتا ہوں جی جی بالکل جی بالکل ہاں بالکل بالکللی سر جی بالکل ٹھیک ہم آتے ہیں تو پھر کال کرتے ہیں آپ سے جی ٹھیک شکریہ